اترپردیش کا میڈیا عوام کے کردار یا اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے میڈیا عوامی مسائل جیسے کہ تعلیم صحت اور ماحولیات پر رپورٹنگ کرتا ہے جو عوام کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے مختلف حکومت کے اسکیمیں اور ترقیاتی پروجیکٹس پر خبریں شائع کی جاتی ہیں جو عوام کو ان کے فوائد اور درخواست کے طریقے سے آگاہ کرتی ہے میڈیا عوامی خدمات جیسے کہ پولیس صحت کی سہولتیں اور شہری خدمات کے معلومات فراہم کرتا ہے یہ معلومات عوام کو اپنے حقوق اور دستیاب اور خدمات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے عوامی خدمات اور اہم اسکیموں پر پبلک سروے ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے جو عوامی آگاہی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے مقامی عوامی شخصیات جیسے کہ کامیاب کاروباری افراد سماجی کارکنان اور سیاسی رہنماؤں کی پروفائل شائع کی جاتی ہے جو عوام کو مختلف شعبوں میں کامیابیوں کی مثالیں فراہم کرتی ہے مختلف فارمس اور ڈبیٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں عوامی مسائل اور ضروریات پر گفتگو کی جاتی ہے یہ فارمس عوام کی آواز کو سنا جاتا ہے اور ان کے خیالات کو اجاگر کیا جاتا ہے شوشل میڈیا اور آن لائن فارمس پر عوامی مسائل پر بات چیت کی جاتی ہے جو عوام کو اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کرتی ہے مختلف تعلیمی پروگرام وراکیشپس اور سنیماز کی اطلاع میڈیا کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے جو عوام کو نئی معلومات اور مہارتیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے صحت تعلیم اور معاشرتی مسائل پر آگاہی مہمات چلائی جاتی ہے جو عوام کو ان مسائل کے بارے میں مزید جاننے اور ان میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے میڈیا عوام کی فیڈ بیک اور آراء کی شامل کرتا ہے جو عوامی مسائل اور ضروریات کی عکاسی کرتی ہے یہ فیڈ بیک حکومتی اور غیر حکومتی اداروں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں سماجی مسائل پر تحقیقاتی رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں جو عوام کو مختلف مسائل کی گہرائی اور تفصیل سے آگاہ کرتی ہے یہ طریقے عوام کو ان کے معاشرتی کردار حقوق اور اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور انہیں فعال شہری شہری بنانے میں معاونت کرتی ہیں